हॅं हमरा जे छै सब्जीमे तँ सबसँ बढ़िऑ जे अछि से लौकी लागैया सजमनि सजमनि अछि लए कए नीक लागैया जे एहिमे जे छै कने सुगर ब्लडप्रेशर ओ जे छै कने कम करै छै बढ़बै नहि छै करैला ई दूटा जे सब्जी अछि से हमरा संसारके सबसॅं बढ़िऑं लागैया तरकारी आ तरकारियोमे जे छै ओकरा कने उबालि कए ओकर पानि जे पिबै छी ओ जे ठण्डा लागै छै ओ शरीर के लेल बड़ा लाभदायक चीज छै ताहि खातिर कहबनि जे बुजुर्ग भए गेलथि हुनका जे छै करैला आ सजमनि तरकारीके जे छै ओकर उपयोग केलासॅं बहुत अच्छे रहत